आब इसकुल खुलि गेलै हूँ बच्चा आर सब तऽ आब बढ़िएँ से पढ़ैत लिखैत हइ मानिके चलियै हूँ बगलमे आबसे छै मास्टरो आर छै आबैत छै ट्युशनबला मतलब ओ जे देखैत छियै बच्चा आर पढ़ैत छै अच्छे से बालबच्चा एँ अइसन कोइ दिक्कतबाली बात नहि आब रहलै एँ पहिलेरके रहै रऽ दिक्कत रहै लोककेँ पढ़ैमे बहुत लेकिन एँ पहिलेके जाइ रहियै रऽ खूब दूर पढ़ै लए लेकिन आजकाल आब पढ़ल लिखल भए गेलै ओहि लए कऽ जे छै बगलेमे जे छै मतलब आबैत छै लोग पढ़बैत छै आब जे जे बच्चा पढ़तै लिखतै तऽ ओ तऽ एक दूसरेके की करतै पढ़ैतै ने तऽ लोक पढ़ै लिखै छै इहए खातिर लए आब जे मतलब एगो दूसरेके मतलब ओकरा धिआन दिए तऽ ओहए से धीरे धीरे आगे बढ़ि रहलै हन इसकूलो रऽ अब अच्छा बनि गेलै हन इसकूलो रऽ मानिके चलिऐ तऽ इसकूल जे छै आब पहिले तऽ नहिएँ रहै ओतेक बढ़िआँ पहिले तऽ खपरैलोके रहै इसकूल लेकिन आब आजकाल जे छै इसकूलो रऽ अच्छा बन गेलै हन लेकिन पढ़ाइयो लिखाइ अच्छे चलैत छै बच्चो जब जे छै सब अच्छेसे पढ़ैत लिखैत छै तऽ अइसन कोइ बात नहि छै जे पहिला जैसन आब जे छै आब बदलि गेलै हन बहुत पढ़ाइके नियममे तऽ पढ़ाइ जे छै बच्चा सब आब पहिलासँ तेज भए गेलै बच्चा ओतेक पहिले लोक बुझै नहि आबै रहै ओतेक समझि नहि रहै लोककेँ लेकिन आब देखैत छियै जे मतलब अरे इसकूल बढ़िआँ बढ़िआँ सरकार खोललकै हन बच्चाके ट्युशनो पढ़बैत छै तनी मनी इन्ने ओन्ने छै लोगो जैसे नहि बेसी होइत छै तऽ एगो रुमो लएके दशगो पाँचगो बच्चाके मतलब पढ़बैत रहैत छै आब गाँवघरोमे जे छै मानिके चलहो जे पढ़बैत लिखबैत रहैत छै आबक बच्चा अधिकतर पढ़िए रहलै हन एँ अइसन कोइ बातके आब दिक्कत नहि रहलै हन इसकूलो रऽ मे जे छै बढ़िएँ पढ़ाइ पढ़बैत छै एँ ओहिके आबैके बच्चा तऽ ट्युशनो आर छै धैने एक दू जगह टीसनो लगैने छियै ओहिजुहो पढ़ैत लिखैत छै एँ तऽ ठीक छै तऽ ओ बढ़िआँ कऽ बात छै जे पढ़ाइ लिखाइ करना चाही आदमीके एँ तऽ ओ आगाँ जाइके ओहए बच्चा फेर भबिष्यमे रऽ नहि माइबापके किछु करैत छै तऽ अपन पढ़ि लिखके तऽ कमसँ कम किछु बनाइ देबै तब ने ओहो आगाँ बाल बच्चाके देखतै आ नहि तऽ आ मानिके चलहो नहि पढ़ैलहो तऽ की करतै एँ तऽ लोग अपना बालबच्चाके पढ़बै लिखबैके चाही आब बगलमे सरकार इसकूल खोललको तोरा हर सुबिधा दए रहलो हँ एँ आब ट्युशनोबला होलै कोचिंगो भेलै एँ आब बगलेमे होइत छै बेसी दूरो नहि जाइ लए पड़ैत छै बच्चा लएके डरो ओतेक नहिएँ छै आ नहि होइत छौ तऽ कमसँ कम अपना दुआरिओ पर तऽ पढ़ाइ सकैत छ्हो एँ तऽ अइसन कोइ दिक्कतबाली बात नहि छै आजकाल जे छै बच्चासबके पढ़बो लिखबो

अपना गिआन तोरा दै छै एँ तऽ तोँइ पढ़ल रहबो तब ने ओकरा ज्ञान देबहो ओ पढ़ले नहि रहबो तोहीँ नहि तऽ ओकरा के बतैबहो तऽ माइयोबापो पढ़बै छै मास्टरो पढ़बैत छै बादमे बच्चा कहलक की ले जे आब पढ़ल लिखल रहबो तब ने आ नहि पढ़ल लिखल रहबो तऽ बच्चा तोहर की लिखैत छौ आ नहि लिखैत छै तऽ पता लगैत छै इहए लिए छै सब केओ पढ़ै लिखैकऽ चाही जो बच्चोके भबिष्य जे छै माइयोबाप से लोग सीख लै छै बच्चा तऽ पहिले जे छै ओकर जड़ि मजगूत होइ जाइत छै तऽ ओ छीपो मजगूत होतै आ ओ हमे तोँइ नहि पढ़बै लिखबै हमे नहि पढ़ल लिखल छियै तऽ ओहि लिए तऽ बच्चो तोहर कमजोरे ने होतो मा तऽ ओ गलत लिखैत छै तऽ माइ बतबै छै ने बच्चाके हइ की लिखली ई किए एना लिखली गलत लिखली जब नहि रहबो पढ़ल लिखल तब की बच्चाके बतैबहो तब तऽ इहए ने कहबो की मतलब पढ़बे लिखबे नहि कैलहो तऽ तोहर गलती छौ इहए लिए आब जे गलती कयलहो से कयलहो लेकिन आब जे छै पढ़ाइ लिखाइ जे छै बच्चाके अपना आगे भबिष्य बनबो एँ तोरा एतेक सुबिधा देने छौ तु सुबिधाके लाभ उठाहो एँ कनी मनी जे छै सरकारो सब किछु दैये रहलै तकरीबन बच्चालोगके तऽ अपनो छै हमहुँ तोँइ कमबैत छियै तऽ तनिके दुगो रुपा बचाइके सोचबै आरो बच्चाके पढ़ाइ लए ओहए बच्चाके रुपा लगैबै तऽ ओहए बच्चा आगाँ जाइके बढ़िआँ बनि जैतै तरे माइबापके देखबे करतै जे माइबाप हमरा एना कैलक एँ तऽ इहए लिए जे छै बच्चाके अपना तनिके पढ़ाहो एँ नहि बेसी अरे नोकरी चाकरी नहि मिललै तऽ ठीक छै कमसँ कम पढ़ल रहतै तऽ कहूँ अच्छे काम मिलतो ओकरा ई तऽ नहि छै जे धूपमे ईमे ईमे मजदूरी करतै आ पढ़ल लिखल रहतै तऽ ओ अच्छे काम मिलैत छै केकरो भी हूँ इहए लिए अपना पढ़ाउ लिखाउ एँ अपना बच्चाके आगाँ भबिष्य बनाउ जे तोँइ बनलो बच्चाके नहि दहो बनै लए एँ पढ़ाइ लिखाइके सरकार इसकूल खोललकै हन सबकिछु सुबिधा दए रहलै हन एँ तऽ ओ एकरा जाइ लए दहो लापरबाही नहि करहो अपन अपन बच्चाके पढ़ाउ लिखाउ एँ